हां जी जियां तुसें आक्खे दा इद्धर कि ट्रांस्पोटेशन अवेलेवल जेह्ड़े साढ़े सांबा डिस्टिक च ऐ हून जि'यां साढ़ा सांबा इक डिस्टिक ऐ हून डिस्टिक पता किन्ना बड्डा होंदा असें इद्धर दे उद्धर जाना उद्धर इद्धर इ'यां घर ते साढ़े कोल स्कूटियां होङन गै होंङन स्कूटर बी लेकिन हून जि'यां असें कुतै जाना ऐ कुदै जाना होए ते स्कूटियां चाहिदियां मतलब जि'यां बजार जाना होए निक्की मुट्टी चीज लैने ताहीं ते अस अपने घरूंआं गै मतलब लेइयै चली जन्ने होन्ने ओह्दे कन्नै साढ़ा केह् ऐ कि अपना टैम बची जंदा मजे नै अस चली बी जन्ने होन्ने टैम बची जंदा कन्नै एह् ऐ कि हून जि'यां विकसत भारत दे अंदर इलैक्ट्रीकल स्कूटियां आई दियां एह्दे कन्नै साढ़ा पैटरोल दी जेह्ड़ी ऐ काफी बचत होआ दी निक्की जेही बी जगह कुदै जाना होए ते निक्की जगह कुदै जाना होए ते असें ओह् होई जंदा मतलब कि मजे नै ऑटो थ्होई जंदे पैह्लें थोह्ड़ी मुश्कल होंदा ही केह् अड्डे पर जाना पौंदा हा हून ते गलिएं दे बाह्र लग्गे दे इलैक्टरीकल रिक्शा बगैरा ते होर केह् आखना कि इ'यां सानूं मतलब कि ट्रांस्पोटेशन दी मदद ते होंदी गै जि'यां बस्सां न हून अजकल्ल ते इलैक्ट्रिकल बस्सां बी आई गेदियां न हून जम्मू जन्ने होन्ने इद्धरा बसें बिच्च बैठियै किन्ना साढ़ा मतलब इ'यां सफर आसान होई गेदा इं'दे चीजें कन्नै पैह्लें बी पैह्लें जि'यां पैह्लें बी जि'यां अस जन्दे हे मता टैम लगदा हा जाने गी पर हून जि'यां अस ट्रेनें च सफर करा'रने इद्धर दे उद्धर जा'रने बाई एयर जा'रने एह् साढ़ियां ट्रांस्पोटेशन दे बिच्च गै सानूं इ'यां मतलब थ्होई दियां डेल्ली एह् ते साढ़े इ'यां जिन्दगी दा इक पार्ट हिस्सा बनी गेदा ऐ लाई लैओ स्हाब कि इ'यां रोजा दे अस एह्दे पर गै निर्भर होई गेदे आं कुदै आना कुदै जाना इ'यां मिंट निं होंदा ते कड्ढ़ो गड्डी कड्ढ़ो एह् कड्ढ़ो ओह् ते चली जन्ने होन्ने फिर इ'यां जिन्दगी दा इक हिस्सा बनी गेदी ऐ मेरे जि'यां हून साढ़े घर त्रै जनें न मम्मी ऐ डैड़ी ते मेरी भैन ऐ ते उं'दे कोल बी अपनियां अपनियां बक्खरियां गड्डियां इक अपनी लेइयै जंदे दुई अपनी लेइयै जंदे की कि सानूं कुदै कम्म पेई जंदा हून जि'यां बजारा कोई समान लेआना कोई किश लेआना पैह्लें अस इ'यां कुसै दे तरले मारने पौंदे साढ़े घर छड़ी आओ भाई हून अपनी चीजां हैन मजे नै कड्डियां ते मज़ नै बंदा जंदा पांदा समान बिच्च ते आई जंदा हून सारियां चीजां स्कूटियां होइयां जां गड्डियां होइयां मोटर सैकल होई गे मोटर सैकल दे बाद अजकल्ल मैं ते सारें कोला मती खुशी इस गल्ल दी ऐ जेह्ड़ी इलैक्ट्रीकल चीजां शुरू होई गेदियां न ओह् मजे न सारी इ'यां मतलब बराइटियां थ्होई जंदियां अड्डे पर जंदे गै पैह्लें जेह्ड़े आटो आह्ले होंदे हे ओह् एड्डे एड्डे कराए मंगी लैंदे हे एह्दे कन्नेै थोह्ड़ा कराए दी बी बच्चत ऐ होर ट्रांस्पोटेशन हून इद्धर दे उद्धर बी पजाई ओड़दे टैम बी घट्ट लगदा इ'नें चीजे च कन्नै चीजां होन ते फिर शैल गै लगदियां साढ़े हून जि'यां दुआ समझी लैओ गड्डियां होंदियां हां जेह्ड़ियां बस्सां बुस्सां पैट्रोल आह्लियां उं'दे कन्नै फिर इ'यां कदै खराव होई जाह्न ते प्रदूशन दा बी डर रौंह्दा हा पर हून जेह्ड़ियां इलैक्टरिकल आई दियां उं'दे च कोई सिस्टम गै निं रेहा एह् ते भलेआं गै मतलब मोदी होरें कमाल कीते दा कि मोदी जी होरें कमाल कीते दा जेह्ड़ा इ'यै कि अजकल्ल कड्ढ़ी ओड़ियां इलैक्टरिकल चीजां ते कन्नै नां कोई प्रदूशन ते नां कुछ होर उं'दी बजह कन्नै अस आपस च बी इक दुऐ कन्नै जुड़ेने गड्डियें च जन्ने कोई स्हेलियां जंदियां कन्नै हून जि'यां स्हेलियें कन्नै जा'रने कुदै इ'यां गड्डी च होन ते बंदे सारे कट्ठे जंदे इ'यां बक्खरा बक्खरा जाना होऐ ते कु'न लभदा ऐ कुसै अपनी गड्डियै च जाना होऐ ते मतलब ओह् एह् ते चलो इक घरेलु गल्ल आई गेई ऐ इ'यां टैम बचदा अपना असें पैसे दी बी बचत होई जंदी थ्होड़ी मती होर केह् ऐ एह्दे च इ'यां साढ़े घर हून डिस्टिक ऐ जि'यां साढ़ी सांबा बनी दी हून मासा हारी जगह बी जाना होऐ जि'यां की डिस्टिक हस्पिटल बी जाना होऐ ते किन्नै आटो लग्गे दा अड्डे परा लब्भी जंदे इ'यां मजे नै इ'यां गड्डी दा उतरो उत्थुआं चढ़ो ते हस्पिटल दे बाह्र मजे नै तोआरी ओड़दे ओह् केह् साढ़े ताहीं गै सब कुछ होआ दे एह् मते चलन फिरन कन्नै हून जेह्ड़े बजुर्ग न उं'दे बचैरें कोला नेईं चलोंदा आटो रिक्शा अजकल्ल ते मता एह् ऐ कि ओह् आपूं गै रोकी रोकी पुच्छी लैंदे कुतै जाना ते नेईं कुतै जाना ते नेईं ते चलो बड़ा धन्नबाद ऐ इन्ना बी सानूं इन्नियां चीजां उपलब्भ होई गोइयां न सानूं इ'यै बोली सकने आं अस